وعلیکم السلام جی سپول ضلع کے اندر تو بہت ساری مچھلی ہے آپ کو کون سا چاہیے ریہو ہے کبئی ہے جی جی ریہو ہے کبئی ہے اور یہ سنگھل ہوگیا آپ کو کون سا چاہیے ریہو چلو ساڑھے پانچ سو روپے کے جی ہاں تو آپ بڑھیا آپ کو مچھلی دیں گی نا ایسا تھوڑی ہے باقی دس مچھلی دیں گی آپ کو اپنے ہو جائے گا آپ کو کتنا چاہیے سنگھل مل جائے گا وہ آپ کو چار سو روپے کے جی پڑے گا

آپ لے کے دیکھو ٹرائی تو کیجیے اگر آپ کو غلط ملے گا تبھی تو باقی آپ اور اور جگے بھی تو باقی آپ اور اور جگے بھی پتہ کر سکتے ہیں سستا تو ہے ہی سہی ہے آپ کے حساب سے بچت مہنگا لگ رہا ہے بس اور سب بھی تو آتا کہاں کو یہ استعمال کرتا ہے تو مہنگی لگ رہی آپ کا کیا بچا صاحب ہے آپ کتنے حساب تک لینا پڑے اور کیا مچھلی مل جائے گا پھر آپ کی کتنا مچھلی ہو گیا پوٹیا ہو گیا وعلیکم السلام